परिवार में पुरुष और महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पुरुष बाहर से कमाई करके लाता है और महिला घर की रसोई संभालती है जो अलग अलग प्रकार के कार्य दोनों में विभाजित कर लिए जाते हैं महिला का काम यह रहता है कि वह घर की देखभाल करे बच्चों और बुजुर्गों दोनों का खयाल रखें और अपने कार्य घर का संभालें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएँ अपने बच्चों को भरण पो भरण पोषण करें अपने परिवार खयाल रखे और अपनी संस्कृति को बनाए रखे वहीं एक पुरुष का महत्व भी बहुत रहता है वह अपने परिवार की सुरक्षा करता है अन्य मुसीबतों से बचाता है अपने परिवार का पेट पालता है भोजन की व्यवस्था करता है अपने मवेशों जानवरों घर का अपने घर परिवार की सुरक्षा करता है पालन पोषण करता है और अन्य समस्याओं से परिवार को बचाता है जो उन्हें हानि पहुँचाना चाहती हों उन्हें किसी प्रकार का दुख तकलीफ पहुँचाना चाहती हों तो पुरुष अपनी परिवार को बचाता है बाहर की हर परेशानी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है महिला अपने बच्चों की देखभाल करती है और और अपने जीवन के सुख दुख चढ़ाव उतार में अपने पति का साथ देती है अपने अपने परिवार का साथ देती है